हैलो जी भाऊ हा हा ओके त तव्हां जी मतलबु कहिड़ी रिक्वायरमेंट आहे भई तव्हां घणा माण्हू आहियो त हुन जे हिसाब सां तव्हां खे कार ॿुधायां याने फैमिली अगरि वॾी आहे त मां तव्हां खे सिक्स सेवन सीटर वारी कार ॿुधायां जे नंढी फैमिली आहे त मां तव्हां खे हुन हिसाब सां ॿुधायां ओके करेक्ट ओके त उन हिसाब सां मांजे ख़याल में तव्हां खे मारुतीअ जी ऐर्टीगा तव्हां खे वधीक सुटेबल रहंदी ऐं हुन में अगरि जे तहांजो ॿाहिरि निकिरणु वधीक आहे जी त भाई अगरि सपोज़ तव्हां जा हफ़्ते मे या महिने में किलोमीटर्स वधीक रन था थियनि त उन हिसाब सां तव्हां एल ई बी एल ई जी खां वन सौरी हले या नंढे गैस कार वञो सी एन जी कार करेकट करेक्ट उहो त करीबनि तव्हां खे साढी अठे लखे खां शुरू थींदी आहे हिन में अगरि तव्हां खे फीचर्स वधीक खपनि भई हुन में जेकी प्रीमियम हूंदी आहे जंहिं में पोयां बि वाइपर रहंदो आहे अऊं तव्हां खे वधीक अंदरि कम्फरटेबल हूंदो आहे ऐ सी हुन जी जाम सुठी हूंदी आहे आऊं हुनजा इवन साइड वारा ग्लासेज़ बि पोयां बि ऑटोमैटिक हूंदा आहिनि जंहिं खे बटन दॿाइण सां हेठि थी वेंदा आहिनि त इहे सभु फीचर्स बि उन में हूंदा आहिनि हिन खां अलावा सम्झो तव्हां खे ओ लौंग रन में हिकदमु कम्फरटेबल रहंदी अऊं हीअ तकरीबनि तहांखे तकरीबनि नव लख जे आस पास पवंदी त तव्हां उन में तव्हां असांजी डाउन पेमेंट करणी करे सघंदा आयो तव्हां हा एओ या पाण भले खपे त सपोज़ अगरि तां चारि लख करे था सघो त पोयां मां पंजे लखे जी सपोज़ तव्हां खे टे साल या पंज साल लोन कराए सघंदो आहियां हुन ते कंपनीअ जे तरफां तव्हां खे पंज सर्विस फ़्री हूंदियूं आहिनि अऊं हुन में किलोमीटर्स जे मथां बि डिपेंड कंदो आहे अगरि तव्हां किलोमीटर्स वधीक यूज़ था थियनि जल्दी था यूज़ थी वञनि तव्हां खे थोरो जल्दी जल्दी सर्विस कराइणी पवंदी अदरवाईज़ जेका टाइम त भई पहिरियां चारि महिननि खां पोइ या पोयनि पंजनि महिननि खां पोइ त इएं अलॻि अलॻि सर्विस कराए सघो था पिया जी जी ओके हा बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु तव्हां खे अलॻि अलॻि हिन में कलर बि मिली वेंदा अचो तव्हां त साम्हूं वेही करे मां ॻाल्हायांव ओके सर ओके ओके